असांजे भारत देश में केतिरा ई वापारी उद्दयोगपति ऐं नेता आहिनि जिन टैक्नॉलोजी शिक्षा मनोरंजन वापारु ऐं टांस्पोट जिनि क्षेत्रनि में केतिरी ई तरक़ी कई आहे भारत देशनि में बदिलाव आंदो आहे जीअं त रतन टाटा मुकेश अंबानी ऐं अहिड़ा ई ॿिया केतिरा ई बिज़नैसमैन आहिनि जिनि तरक़ी आंदी आहे रतन टाटा वारे जा केतिरा ई कार जा शोरूम ऐं मोबाइल जा शोरूम आहिनि जिनि में हिननि ॾाढी सुठी तरक़ी कई आहे रतन टाटा वारे जंहिं लाइ हीअं बि चया वेंदा आहिनि की इन्सानु ॾाढा सुठ्रो आहे हीउ ॿियनि ॻाल्हियुनि में बि इन्साननि जी मदद कंदा आहिनि हिननि खे सरकार केतिरा ई नाम ॾिना आहिनि ऐं हाणे बि ॿुधण में आयो आहे त पहिले उद्दयोग रत्न ॾिनो वेंदो हुओ ऐं मुकेश अंबानीअ बि केतिरनि ई क्षेत्रनि में तरक़ी कई आहे इन्हनि जा बि कई मॉल ऐं मोबाइल क्षेत्र में ॾाढत ॾाढी तरक़ी कई अथनि जीअं त हिननि ई जीयो नैटवक ठाहियो आहे जीयो नैटवक जे करे त हर इन्सानु ख़ुशि लॻो पियो आहे जॾहिं हिननि जीयो जो सिम ठाहियो हुननि हर हिकु इन्सान खे फ्री सिम ॾिनो ऐं पंहिंजी पंहिंजी तरक़ी में चार चांद लॻाए छॾिया जीयो नैटवक जे करे हर हिकु हर हिकु हंधु नैटवक पहुचंदो आहे ऐं हर इन्सानु कंहिं बि इन्सान खे मुसीबत जो सामिनो न करिणो पवंदो आहे